मैथिली भाषा अच्छा लगै छै कि मैथिली भाषामे कोइ भी समान खरिदै छियै तऽ मैथिलिये भाषामे खरिदै छियै जेनाकि भीये मार्केट गेलियै बेगूयेसराय जेना गेलियै गड़ी से जेनाकि कोइ भी समान कपड़ा बच्चाके खरिदैके छै वएह अपने खरिदैके छै ओकरा हम खरीद लेलियै जेनाकि कोइ भी कतेको कोन भाषामे खरीदऽके छै तऽ ओ भाषामे बोलै छियै जेनाकि बंगालिये जेना बाहरे सऽ कोइ लोग अयलै ओ ओ कोन भाषामे बोलै छै मैथिली भाषा छै तऽ हम मैथिलिये भाषामे बोलबै किएकि हमरा मैथिली भाषा हमर पहचान छियै कि हमर ई भाषा हय किएकि लोगोके लागै छै हँ ई गाँवके बच्चा कोन भाषा बोलै छै ई भाषा हम समैझ पयबै किएकि ई भाषा अच्छा छै तऽ हमहूँ बोलल सीखियै हँ हमर भाषा बहुत प्रसिद्ध छै बहुत लोगो देश कंट्रीमे किएकि बच्चा ई भाषा बोलै छै ई भाषा बोलने से अच्छा सऽ लोग समैझ पाबै छै किएकि भाषा बोलने से लोग अच्छा से कोइ भी खरीदारी करैमे कोइ किछु भए गेलै ई भाषामे बोलै छै हम पता बोलै छै पता ई पता पहुँचाबै पहुँचे से जेना बिहारे जायके छै तऽ बिहारमे बोलै छै कहाँ पर जायके छै बेगूसरायमे जायके छै तऽ बेगूसरायमे आबै छै कहै छै कोन गाँव तऽ कहै छै मटिहानी मटिहानीमे आबै छै तऽ कहै छै मटिहानिये के छियै निवासी पहुँचाए दे मटिहानी तऽ बहुत बहुत अथी मुबारक होतो धन्यबाद होतौ होतौ